हेल' औ हेल' नोंथाङा माबा अट' सालायग्रा नामा ना आंनो माबा अट' नांगौमोन आङो काजलगावसिम थांगौमोन दिनै नोंथाङा एभेलेबेल नामा ओमफ्राय अट' भाराखौब्ला सानसेयाव बेसेबां लागोनथाय काजलगावसिमखौब्ला आठस' लागोन एसे खमाय जागौमोन दां आठस'याबा एसे बांद्राय जाबाय नामा सानसेलाबो माबा सानसेथ' बांद्राय सानसेबो जाद्रायनाय नङा दां सान सानसेद्रायबो जानाय नङा दां माने काजलगावसिम थांबाय ओमफ्राय मोनसे खामानि मावबाय ओमफ्राय दान्दिसे थानानै फैबाय बिदि बिदिल'सो जागोन सय सयस' औ सयस' फास्स'सो लादो फासस'सो लादो नामा सयस'याबो एसे बांद्रायबावगोन खामानिया थाबैनो जाब्ला जालाथ' थाबैनो फैफिनबावगोनसो ओमफ्राय नों दसथायावनो फैनांगोन थुक्राझाराव औ जा जाबायदा होनब्ला ना औ आं नोंखौ माबायाव दसथायाव आं थुक्राझार थुक्राझाराव ने थुक्राझार बास स्टेनाव नेहैगोन नों आंखौहाय डाइरेक्ट थुक्राझार बास स्टेनाव थांनानै पिक आप खालामहैब्लानो जाबाय आं हारसिंल' आं हारसिंल' जागोन औ औ दे होमब्ला औ थांनाय फैनायल' औ औ दे औ दे जाबाय दे होमब्ला